हमारे फ़सलों में जानवरों कैसे बचाएँ हम लोग अपने खेतों को चारों तरफ़ से घेर दें और जानवरों आपके खेतों पर हमला नहीं कर पाएंगे वे हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे चारों तरफ़ से घिरा रहेगा तो जानवर नहीं आ पाएंगे जानवर आएंगे भी तो जो घिरा हुआ है उससे रुक जाएंगे और हम वहाँ पर समय से उपस्थित होकर उनको भगा सकेंग और अपने खेतों को अच्छी तरीके से बचा पाएंगे